ہمارے یہاں اخباریں جو آتی ہیں وہ کئی نام کے اخبار آتے ہیں اور جس میں کہ پہلے جو ہے اردو کی اخباریں ہمارے شہر چھیتر میں آیا کرتے تھے لیکن ادھر کافی کمیاں پائی گئی ہیں اردو کی اخباروں میں زیادہ تر ہندی کی اخباریں اور اس کے ساتھ انگریزی اکھباریں آتی ہیں اور اخباروں کو پڑھنے والے لوگ کی تعداد ادھر کافی کم سی ہو گئی ہے کیونکہ ٹیلی ویژنوں پر جو ہے زیادہ لوگ انوولو ہو گئے ہیں جو بزرگ ٹائپ کے ہیں جو پرانی لوگ ہیں وہ ابھی بھی جو ہے ٹیلی ویژن سے زیادہ اخباروں پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اخباروں کو پڑھنا اور اس کے جو ساماچار ہیں جو نیوز ہیں ان پر عمل کرنا یہ پرانی لوگوں کا اب تک لگا ہوا ہے اور ہماری جو شہر میں ہے یہ یہاں بس کمی ہے تو صرف اردو اخبار کی کمی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ کو کافی مشکلوں سے جو ہے جو خواہشمند ہوتے ہیں اردو اردو کے وہی جا کر کے اس کو کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں بعض لوگوں کو انگریزی یا ہندی میں ہی پڑھنا ہوتا